ल्हान आसतना आमी आमच्या फ्रेंडा वांगडा फुटबॉल खेळटाले आनी आमकां सोगल्यांक तें खेळूंक खूब आवडटाले आमी सोगले मेळून वांगडा दीस भर ती एक गेम खेळटाले तितूर आमची आरोग्य पसून बरें उरतालें आनी तितूर आमकां खूब मजा येताली आनी आमच्या स्कुलान एक गेम आसली आमचे टिमी चार गोल मालेरल्ल्यो आनी फुडल्या टिमीन एकूय गोल मारूंक नाशिल्ली त्या खातीर स्कुलान आमच्या सरान सोगल्यांनी आमची तोखणाय केल्ली तोखनाय केल्ली आनी स्कू जशें आमचें स्कूल सोंपल्या उपरांत आमी घरा वचून मोबायलार खेळटाले फ्री फायर ना जाल्यार पबजी खेळटाले तितूर आमकां खूब मजा येवंक लागली तशी आमचे फुटबॉल खेळोपाचो वेड गेलो